हेलो आप पीज़ा डॉमिनेंट से बोल रहे हैं अच्छा मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ मैंने अभी दो दिन पहले अपने घर के लिए पनीर पीज़ा हाँ आप के वहाँ से मंगाया था जी हाँ हाँ हाँ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और वो जो उन्होंने पन्द्रा मिनट के अंदर ही हमारे घर पर तुरंत ही उन्होंने ला के दिया था जी हाँ हाँ बहुत ही नर्म था वो स्वाद में भी बहुत अच्छा था और हम लोगों ने हमारे बच्चों ने भी वो खाया और हमारी फ़ैमिली हमारा जो परिवार है उन्होंने भी खाया था उनको बहुत पसंद आया तो हम लोग चाहते हैं कि अगली बार भी आप के यहाँ से ये फिर से मंगाना चाहते हैं पीजा जी हाँ हाँ और गर्म के साथ साथ बहुत ही अच्छा था स्वाद उसका हो गया इतना